सुबह उठकर हमें रोज़ सुबह सुबह दौड़ना चाहिए जिससे हमारा फिटनेस बना रहता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं और छोटे बच्चों को भी दौड़ना चाहिए वे भी स्वस्थ रहेंगे और खाना वगैरह खाए रहेंगे वे उनका पच जाएगा और वे लोग हेल्दी रहेंगे और मज़बूत भी हो जाएँगे और घर के बुज़ुर्ग छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सबको सुबह उठकर रनिंग करना चाहिए और सुबह सुबह रनिंग करने से हेल्दी रहेंगे हम लोग मज़बूत हो जाएँगे अन्दर से और मतलब हम लोग मोटे भी नहीं होंगे मतलब मेडियम में रहेंगे पतले रहेंगे ज़्यादा मोटे भी नहीं होंगे और हम मैं तो यहाँ से दौड़ते हुए मतलब अपने घर से दौड़ते हुए जाते हैं वे दस किलो मीटर दूर तक हमारे दोस्त भी साथ में दौड़ते हैं हम लोग साथ में सब लोग दौड़ते हुए जाते हैं हैं दौड़ते दौड़ते हम लोग थक भी जाते तो भी हम लोग मतलब ज़बरदस्ती दौड़ते ही रहते हैं हम लोग मतलब दौड़ते ही रहते हैं दौड़ते दौड़ते हम लोगों का हालत भी ख़राब होता खराब हो जाता है पसीना भी निकलने लगता है हम लोग अपना वज़न कम करने के लिए मतलब ज़बरदस्ती दौड़ते रहते हैं दो तीन किलो मीटर जाने के बाद हम लोग का मतलब मतलब साँस मतलब तेज़ी से मतलब होने लगता है मतलब हम लोग थक जाते हैं एकदम तो भी हम लोग ज़बरदस्ती मा हम लोग हमारे दोस्त और हम लोग ज़बरदस्ती दौड़ते हैं दौड़ दौड़ा नहीं जाता है हम लोग कहाँ पैर वगैरह दर्द करने लगता है तो भी हम लोग ज़बरदस्ती दौड़ते कभी कभी तो शाम को भी चले जाते हैं दस पंद्रह किलोमीटर दौड़ते दौड़ते वे रोड भी सही नहीं रहती हैं हम लोग को दौड़ने पर भी तकलीफ़ होती है और पैर वगैरह में तो मोच आ ही जाती हैं दौड़ते दौड़ते पैर वगैरह कट जाते हैं दौड़ते हुए और पैर में इंजरी भी आ जाती है दौड़ते हुए और हम लोग का हाथ वगैरह सब कुछ एक दम फिट हो जाता है हम लोग हेल्दी भी जाते मज़बूत भी हो जाते हैं और उसके बाद पेट भी नहीं निकलता हैं हमारा लोगों का और जो हमारे दोस्त हैं वे लोग भी मतलब मेडियम हो गए हैं अब पहले तो मोटे थे अब तो दौड़ने लगे हैं सुबह सुबह हमारे साथ और हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वे एक ओके दो किलो मीटर तक डोल डोलते हैं मतलब वे लोग हेल्दी हैं और खाते पीते वगैरह हैं जो खाना ह हम लोग खाते हैं वह भी पच जाता है और जो हम लोग यह दौड़ते हैं उससे हम लोग मतलब कहीं कम्डीसन हुआ दौड़ का तो हम लोग वहाँ पर दौड़ लेते हैं दौड़ते हुए दौड़ लेते हैं मतलब दौड़ने का कुछ फ़ायदा वगैरह मिलता है कम्डीसन खेलने पर तो हम लोग कम्डीसन में भी दौड़ लेते हैं